आं में आई थिंक में बड़े आर्ट एग्ज़ीविशन दिक्खे दे ते सब तू शैल मिगी लग्गेआ हा एह् हून नमां इ'नें चलाया हा मेरा ग्रांऽ ते ओह्दे बिच इनें बसोहली पेंटिंग्स दे बारै च इनें इनें बड़ा शैल सनाया हा ते ओह् जेह्की बसोहली दी चित्रकारी ही ओह् बड़ी मतलब कि उसी दिक्खेआ में कि ओह् किन्नी राजें महाराजें दी विरासत ही इन्ना शैल शैल उनें मतलब कि दस्सेआ उ' नें सारें परानें कि कनेह् ओह् मुकुट लांदे हे ते कनेह् एह् झुमकियां कनेह् उंदिया नथनियां ते सारा किश मतलब उ'नें जेह्की ऐ दस्सेआ उंदे बसोहली चित्रकारी बिच उत्थां दी मतलब उस टाईम दी जेह्की मतलब कि जेह्कियां जनानियां हियां जां मर्द हे उंदा रैह्न सैह्न मतलब कि अस इस चित्रकारी दे थ्रू ते तुस पता करी सकदे कि किस स्हाबै दा उंदा रैह्न सैह्न हा ओह् कियां रौहंदे हे केह् खंदे हे केह् लांदे हे मतलब किस स्हाबै दे उंदे गैह्ने होंदे हे ते तुसें ई मतलब पूरी की जानकारी होऐ कि उस स्हाबै दी उनें मतलब मिगी ऐसी चित्रकारियें च लब्भी ऐसी ते बाकी में अपना इयै की मेरा मतलब कनेहा रेहा मतलब कि मिगी मज़ा आया मिगी बहुत ई मज़ा आया ओह् दिक्खने दा ते ओह्दे बाद में बसोहली चित्रकारियां दिक्खियां जां भी में लोकल जेह्के लोग मतलब कि अपनी अपनी कला दा ओह् करा दे हे दस्सा दे हे मतलब कि अपनी कला गी अस मतलब कि एह् किश बनाई सकने कि अस एह् किश बनाई सकने परानें जमानै दे लोकें दे बारै ई तुस हून जियां लोक करा दे अगर नमें जमाने दी बी करने आं की ओह् करी सकदे की मतलब की हून साढ़े सट्ठ साल अग्गें आह्ली जनरेशन अगर जेह्ड़े लोक आङन उने केह् दिक्खना उनें ई केह् पता कि साढ़े जेह्ड़े हे पूर्वज कियां रौहंदे हे ते ओह् पता करी सकदे एह्दे थ्रू कि अगर अगर किश चित्रकारियां बनी दियां होङन जियां अस रौहंदे हे ते अग्गें अग्गें दिक्खो ऐल्लै पेट्रोलै आह्लियां गड्डियां चला दियां अग्गें अग्गें पता निं केह् चलना कुदै हवाई ज्हाज उड्डरने छड़े कोई ते सारें अपने अपने ताहीं ओह् उड्डरने आह्लियां कोई गड्डियां लेई लैनियां ते उनें ई केह् पता की लोक इंया एह् पेट्रोल बगैरा बी मतलब की एह्बी लेइयै ते कुदै अग्गै पिच्छै जाई सकदे हे ते मतलब कि ते एह्दे कन्नै केह् होंदा कि अस परानी चीज़ां असें ई पता लगदा कि राजा महाराजा कियां अपना अपना जीवन जेह्के हे जींदे हे ते ओह् साढ़ा अग्गेि आह्ली नस्लें ई पता लग्गना की सारे कि'यां रौहंदे हे पराने लोक कि''यां रौहंदे हे केह् खंदे हे केह् लांदे हे अग्गै अग्गै तुस दिखदे हे की जेह्के लोग न ते अग्गें चाल चलन चला दे ते दिक्खा दे अग्गें अग्गें केह् करना असें शैल शैल चीज़ां खानियां ते उनें ई पता की परानी परानी चीज़ां किन्नियां शैल हियां की केह् केह् ओह् लोक खंदे हे ओह्दे किन्ने फायदे होंदे हे शरीर गी किन्ने फायदे होंदे हे एह् चीज़ां जेह्कियां होनियां चाहिदी दियां परानियां चीज़ां जेह्कियां जो बी ऐ ओह् तुसेंगी थ्रू चित्रकारियें दे गै पता चलै कि ओह् केह् केह् करदे हे ते ओह्देकन्नै केह् होंदा की तुस अपना मतलब कि जीवन सुधारी सकदे ते इ'यै मेरा एक्सपीरियंस ऐ तुं'दे कन्नै ते बस